गथ'फ्रा बेदिनो ज' ज' थालायनानै रंजायो दानि मुगायावथ' मबाइलनि जुग जाहैबाय गथ'फ्रा बेदिनो ज' ज' थानानै मबाइल नायो रंजायो माब्लाबा समाव बेदिनो गेम गेलेयो नङाब्ला बेदिनो ज'ज' थानानै गोखै लेबुफोर जायो नङाब्ला बेदिनो खाबादि बायदिसिना गेलेनानै रंजायो बेदि आरो गथ'फोर बल जोयो जेनेबा सेंग्राफ्रा सेंग्रा गथ'फ्रा बल गेलेयो फुटबल ओमफ्राय हिनजावसाफ्रा बेदिनो सोरहाबा खाबादि गेलेयो मालाबा समाव माब्लाबा समाव बेदिनो गोखै जायो बांसिन हिनजावसाफ्रा गोखै जानो मोजां मोनो आरो आफ्राय बेदिनो फ्रि टाइमाव बेदिनो ज'ज' थानानै बेदिनो रंजायो गथ'फोर मानसि नालाय ओमफ्राय दानि जुगावथ' बांसिन मबाइलनि जुग जाहैबाय मबाइल नायो बेदिनो हौवासाफ्रा गेम गेलेयो हिनजावसाफ्रा बेदिनो भिडिअ मा मा नायो बेदि आरो ओमफ्राय बेदिनो ज' ज' थालायो रंजालायो फ्रि थायो फ्रि गेलेयो फ्रि थानो मोजां मोनो दानि गथ'फ्रा मबाइलजों थायो बेदिनो बांसिन माबा जाबाय नालाय दानि जुगा ओंखायनो बांसिन मबाइलजों बेस्थ' जायो आरो गथ'फ्रा दा बायदियावहाय दानि गथ'फ्रा आरो ओमफ्राय बेदिनो माब्लाबा समावहाय मबाइल नायाब्ला बेदिनो रंजालायबाय ज' ज' थाबाय बेदि आरो जोंबो गोदोहाय बेदिनो गथ' समाव बेदिनो रंजायोमोन खाबादि गेलेला बायोमोन माब्लाबा समाव फ्रि टाइमाव नङाब्ला मालाबा समाव गोखै जायो बेदिमोन जोंबो गोदो गोरलै समाव दा बेदिनो आरो गथ'फ्रा दाथ' गथ' समावथ' गथ'फ्राथ' जेबो मोनथिया नालाय बे रंजानाय जानाय गेलेनाय बेदिल' आरो बेसिनि थाखाय